ईअं त मां गांवनि में घणेई बार वई आहियां मुंहिंजो वञण जो उद्देश्य उते जी मिट्टी सां जुड़ी रहण आहे मां पंहिंजे ॿारनि खे गांव जी मिट्टी जे बारे में ॾेखारण वठी वेंदी आहियां ऐं उते जो शांति वातावरण जंहिंसा मन खे शांति मिलंदी आहे शहर में प्रदूषण जे कारण गोड़ रहेंदो आहे गांवनि में अञा बि माण्हुनि चुल्ह ते रोटी ठाहींदा आहिनि ऐं स्वस्थ्यु रहंदा आहिनि ऐं शहर में गैस जी रोटी खाइण सां घणेई बीमारियूं घेरे छॾियो आहे गांवनि में कुदरती हवा पेड़ पौधनि मां ईंदी आहे ऐं शहरनि में ए सी कूलर खाई माण्हू सुस्तु ऐं बीमार रहंदा आहिनि